جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کے ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی ہے سارے دفتری دفتر کے کام ہندی میں کیے جاتے ہیں مگر اُردو جو اگر ہم دیکھیں تو یہ بول چال کی بھاشا ہے اگر ہم شمالی ہندوستان میں رہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ دیکھیں تو پیور ہندی نہیں بولتے ہیں وہ اُردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر ہم دلّی کے آس پاس کے علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر زیادہ تر لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ اُردو ہی اُردو ہی لینگویج میں بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہندی ہے تو وہ ہندوؤں کی زبان ہے اور اُردو ہے تو وہ مسلمس مسلمانوں کی زبان ہے اُردو زیادہ تر ہندو بھی اُردو کافی اچھی بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور کافی ایسے مسلم بھی ہیں جو ہندی کافی اچھی بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو دونوں زبان کا جو میل ملاپ ہے وہ کافی اچھا ہے اور اگر ہم دیکھیں بِہار جیسے میں بِہار سے ہوں تو بِہار میں دفتر کے کام بھی وہاں دفتر کے کام جو ہوتے ہیں وہ اُردو اور ہندی دونوں میں ہوتے ہیں مگر اگر ہم اِس اِدھر آئیں مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ وغیرہ اِدھر زیادہ تر ہندی میں ہی ہوتے ہیں